हैलो मुस्कान मेम था ॻाल्हायो मांखे तव्हां खां हिक सलाह वठिणी हुई साधना सुखवानी मां न हाणे ई ॿारहों दर्जो पास कयो आहे मांखे नवे नवे मां ॿारहों यारहों ॿारहों कोमर्स ई कयो हो त मांखे खपे जो की ॿारहों के बादि मां छा करियां कहिड़ी फिल्ड में वञा कहिड़ी कॉलेज में वञां मांखे हिन लाइ ई तव्हां खे तव्हां खां कुझु सलाह वठिणी हुई न हिन लाइ त मां तव्हां खे कॉल कई आहे की तव्हां मांखे सलाह ॾियो

ओके ओके हा ॿुधायो ॿुधायो अच्छा त हुते बि हिकु कमु करियो तव्हां मांखे सभिनीनि जो फुल फॉर्म ॿुधाइ छॾियो

मां मांखे न यारहों ॿारहों में अकाउंटस जाम वणंदो हो त मां सोचियां थी की बैफ़ लाइ सोचियां

अच्छा अच्छा त अगरि मां सोचियां थी की मां सी ए करियां अच्छा बैफ खणां त तव्हां मूंखे सलाह ॾींदव कहिड़ी कॉलेज सुठी आहे बैफ लाइ एच आर के सी के सी ऐं स्वामी विवेकानंद जे बारे में कुझु ख़बर आहे तव्हां खे अच्छा त मांखे आसे पासे में काई कॉलेज खपे क्योंकि मां सोचियां थी की भई मां नौकरी करियां साथ में जॉब करियां सी एच एन सुठी आहे अच्छा त तव्हां खे कुझु ख़बर आहे सी एच एन जी फ़ीस हाणे घणी आहे कॉलेज लाइफ

त वधीक पोइ बि तव्हां मांखे कुझु सलाह ॾियो की बॉम्बे वञण खपे या हिते करण खपे उल्हासनगर में ई मतिलबु जॉब लाइ कुझु असांखे मतिलबु इएं उल्हासनगर में परे ॾिसी करे जॉब लाइ तंगि न कंदा भई की तव्हां उल्हासनगर मांं कई आहे ग्रैजुएशन इएं कुझु हा हूंअं बि मां सोचियां थी की मां उहो ई करियां सीए करियां आफ्टर ग्रैजुएशन मां सीए आफ्टर ग्रैजुएशन जी सोचां हा हा हा ठीक आहे ठीक आहे हलि हलि सही थैंक यू हा